जय झूलेलाल हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे दोस्त राजू हुनजो जनमॾींहुं हो उन असांखे पार्टी ॾिनी असां होटल में वियासीं रोटी खाइण जॾहिं वेठा हुआसीं रोटी खाइण जामु मस्ती लॻाए वेठा हुआसीं त मुंहिंजे दोस्त राजूअ चयाईं अॼु तूं गानो ॻाए अचानक सां ॿुधी करे मां थोरो घॿराइजी वियुमि पर मां सोचियो मुंहिंजे दोस्त जो जनमॾींहुं आहे ऐं कुझु फ़रमाइश थो करे त मां उनखे गानो ॻाए करे ॿुधायां पर दिलि में घॿराहट थिए पई हिकदमि अचानक सां कोई चवंदो गानो ॻाए त मां कीअं ॻायां मूंखे कुझु यादि न पियो अचे पर जीअं तीअं करे मूंखे हिकिड़ो गानो थोरो घणो यादि हुयो मां उथी ॿीठुमि त मां चयोमांसि ठीकु आहे हल मां तोखे गानो ॿुधायां थो जीअं तीअं करे मां धीरे धीरे उन गाने खे पूरो कयो वरी दोस्त चयाईंं तूं ॿियो बि गानो ॻाए उनखे ॾाढो वणियो त मां चयोमांसि ठीकु आहे मां हिकिड़ो ॿियो बि गानो ॻायां थो वरी पोइ सोचे सोचे हिकिड़ो ॿियो गानो ॻायो जॾहिं गानो ॻायो त सभिनी तारियूं वॼायूं पर ॾाढी घॿराहट हुई जीअं तीअं करे मां हू ॿ गाना पूरा कया ऐं सभिनी खे ॾाढा वणियां ऐं ईअं करे मां कंहिं पंहिंजी घॿराहट ते क़ाबू पाए करे मां हुननि के गाना ॿुधाया पर हू ॾींहुं ॾाढो सफलो वियो ॾाढो सुठो वियो सभिनी खे ॾाढो मज़ो आयो असां ॾाढो ख़ूबु मस्ती कईसीं रोटी बि खाधीसीं सभु पूरो करे पोइ घरु वियासीं जय झूलेलाल